मां हिकु श्लोक पढ़ियो आहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् सभी सुखी थियनि सभी निरोगी थियनि सभिनि जो कल्याण उहो थिए तथा कोई बि प्राणी दुख जो भागीदार न थिए